फुरसत समयमे समयके केना बिताबै छियै की संकेत यूट्यूब फेसबुक रेडियोपर फुरसत समयमे तऽ लोग अपन सबसँ पहिले अपन अपन जे काम रहै छै ओ करै छै छै की जे देखिबी लोकसबके अपना मतलब फेसबुक चलैबे यूट्यूब रेडियो रेडियो तऽ आजकल जमानामे सुनैके छै के छै लेकिन फिर भी अपना मतलब रेडियो रेडियो ओ सुनिके रेडियो सुनिके बुढ़ बुजुर्ग अपना समय बिता लै छै लेकिन हमर सबके तऽ यूट्यूब फेसबुक इंस्टा ईसब चलबैत चलबैके मतलब नया फैशन चैल गेलै हन की समय बितबै खातिर एगो नया ट्रेन्ड छै कि से यूट्यूब चलाए लहो तनी देर एक घंटा दू घंटा देखलहो ओकरा सँ नहि मोन भरलौ तऽ फेसबुक पर अपना मतलब बात कए लहो किछो ओकरासँ बात कए लहो ऐसे करहो वैसे करहो तऽ देखियौ केना छै ओहिसे छै फेसबुक फोन पर तऽ कोइ मतलब आइतक बाते नहि करै छी की से कोइ भी केकरो बारेमे पुछि लै आजकल तऽ मैसेजके जमाना छै तऽ कोइ भी मतलब पुछिके बताय बताय सकै छै कि से कोइ भी मतलब ओ की कए रहलै हन कैसन छै नहि छै ओ छै ककरो दुनियाँ कोइ बाहरो रहै छै तऽ अपना मतलब दुनियाँ के बारेमे देख लै छी की फेसबुक फेसबुक यूट्यूब यूट्यूब पे तऽ मतलब ऊतना डाउनलोड विडियो अपना मतलब देखके टाइम पास कैरि लहो सिनेमा छै जे दू तीन घण्टा चारि घण्टा पाँच घण्टा ओते नहि एगो देख सकै छी ओकरा चाहबै तऽ मतलब नहिये किछु ओते लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपना मतलब कोइ भी कोशिश करै छै कि कैसे भी टाइम फुरसत मे रैहके अपना किछु भी चलायके टाइम पास करियै लेकिन की करतै किछु भी चलायके अपना मतलब टाइम पास कैर लै छियै सिनेमा देखके अपना तीन घण्टा पास होइ जाइ छै इंस्ट्राग्राम चलाय लहो ओकरासँ बात कैर लहो कि करै छै नहि करै छै ओसब पता चैलि जाइ छै कि सब कइसन छै नहि छै जकरा मैसेज करैके रहै छै ओसब मतलब इन्स्टाग्राम ईसब चलाय लै छै लेकिन जे पढ़ल नहि छै ओसब तऽ अपना विडियो देख देख कऽ समय काटि लै छै पता चलै छै कि आजकलके जमानामे मतलब कोइ भी फेसबुक इंस्टाके बिना नहि रहि सकै छै अपन थोड़ा बहुत काम धन्धा भी कए कऽ मतलब फेसबुक इंस्टा चलाय कऽ दिनभर टाइम टाइम तऽ बीत जाइ छै